जीअं त ख़बरु आहे असांखे अॻलो ज़मानो ऐं हिन ज़ामाने में केॾो फ़र्क़ु आहे अॻले ज़माने में जेके पिक्चरूं हूंदी हुयूं उहे हुयूं ब्लैक एंड वाइट ऐं हिन ज़माने आहिनि रंगीन अॻे ज़माने में पिक्चरूं जेके ठहंदी हुयूं हुन में कुझु न कुझु मतिलबु हूंदो हुयो कुझु न कुझु असांखे ॾिसण करे हुनमां कुझु सिखंदा बि हुआसीं हाणे जे ज़माने में पिक्चरुनि में बि असां कुझु न कुझु अहिड़ो सिखऊं था हाणे जी जनरेशन में हुननि खे पिक्चरूं अलॻि ई कुझु आहिनि हुननि जो ॻाल्हाइण जो तरीक़ो हाणे जे ज़माने में माण्हूं खे वधीक ख़ुशि करण जे करे जेके साधन ठहिया आहिनि उहे मोबाइल लैपपटोप हुन में बि माण्हू जामु कुझु न कुझु सिखी करे ॾिसी रहिया आहिनि ऐं हिंदुस्तान में ख़बरु आहे असां जेके बि पिक्चरूं ठहंदियूं आहिनि उहे हर हिकु भाषा में ठहींदियु आहिनि जो हर हिकु माण्हू पंहिंजी पंहिंजी भाषा में पंहिंजी पिक्चरूं ॾिसी सघंदो आहे जीअं त ॿियनि देशनि में माण्हू खे वधीक पब क्लबसु इहे वणंदा आहिनि पर असांजो हिकु हिंदुस्तान जेको सभ सिनेमा जे करे ई एंटरटेन जे करे हले थो अलॻि अलॻि नमूने जा एंटरटेनमेंट हलंदा आहिनि असांखे खिल मस्करी बि ॾाढी वणंदी आहे ऐं त मार कुट बि वणंदी आहे फैमली बि वणंदी आहे अहिड़े नमूने जूं जेके पिक्चरूं ठहंदियूं त असां हुन मां कुझु न कुझु नओं ॾिसणु बि मिले थो कुझु सिखण जे लाइ बि मिले थो माण्हुनि खे हर हिकु इहे वणंदो आहे भाई कुझु न कुझु न असां नओं ॾिसंदा रहूं माण्हुनि खे कीअं लॻंदो आहे भई असां अॻियां हली कुझु नओं ॾिसऊं नओं असांखे हिंदुस्तान में उहो सभु असां खे ॾिसण जे लाइ मिले थो